मछली जैसे कि मछली पालने में किस किस चीज़ों से सामना करना पड़ता है जैसे मछली पालने में पहले तो मनुष्य से सामना करना पड़ता है इसलिए कि वो कहो पालने में बाद में पहुँचे वो पहले मछली का इस्तेमाल कर लें उसके बाद में जाला जाला उसमें डालो उसमें कूड़ा भी फँसता है उसके बाद में सब वो कहो कुत्ते भी आ जाएँ उनसे भी बचाव रखना पड़ता है मछली से वो जैसे मछली का पालने में मगरमच्छ से भी वाे वो भी ताल में भी रहते उनसे भी देखना पड़ता है जैसे कि मछली छोटी मछली बड़ी मछली सब जब छोटी होती उसमें दाना भी डालना पड़ता है पानी भी उसके बाद में सब इधर उधर ताल में और उसको देखना पड़ता है वहाँ पर बैठ के भी और उसको बचाव के लिए भी बैठना पड़ता है कि कोई उसमें से पकड़ ना ले जाए मछली को पालते पालते देखते देखते टाइम लगता है इसलिए कि मछली सब देख रेख के बारे में जो सबसे बचाना पड़ता है कि कोई सब जो खाते हैं मछली जो खाते नहीं हैं वो मछली जो उनसे भी देखना पड़ता है कि कोई पकड़ ना ले जाए रात में भी इधर उधर अगल बगल के लोग भी क्योंकि मछली भाई मछली जीव है मछली मछली एक मांसाहारी जीव है उसको लोग खाते भी बहुत हैं इससे कि उनसे भी बहुत बचाव रखना पड़ता है कि जैसे कि ये कुत्ता भी है बिल्ली भी है लोग पकड़ के जाल डालते हैं कहो हाथ से पकड़े कहो उसमें पानी जब सूख जाता है तब इधर उधर पानी भी ऊ उलच के इधर उधर फेक के तब मछली पकड़ते हैं जाल भी फँसा के मछली पकड़ लेते हैं उससे कि मछली उन उन लोगों को खाने का बहुत शौक होता है जो पकड़ते हैं तो उनको खाने का भी बहुत शौक होता है इसलिए वो मछली पकड़ते हैं तो उनको भी हमको देखना पड़ता है क्योंकि हम पाले हैं हमको पाल के हमको ई सब चीज़ का शौक है मछली है और जीव जन्तु थोड़े बहुत जो हैं अगल बगल में तो तोता मैना जीव जन्तु मछली मगरमच्छ ये सब देखने पड़ते हैं जैसे कि है मछली जब अंदर हो पानी में होती है तो बहुत तैरती है तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे है वहाँ पे है सब जाते हैं सब देखते हैं जब कोई लोग जब तालाब की तरफ़ बढ़ने लगता है तो हमारे मन में विचार आता है कि वो मछली ही पकड़ने जाते होंगे और भले फिर भी वो लैट्रिन जाते हैं लेकिन हमको विचार में हम सोचते हैं कि वो मछली ही पकड़ने जाते हैं जे वो उसके साथ वो कहो इधर बैठे उधर बैठे तो हमको उनके साथ में भी बैठना पड़ता है क्योंकि हम उनको पाले हैं हम हमसे उनसे लगाव है कि पाल के उनको फिर सोचते हैं कि ये मार के बाज़ार में में हम बिकेंगी तो कुछ पैसे मिलेंगे उससे वो कुछ अपना काम चलेगा कि साग सब्ज़ी वगैरह वगैरह यही सब है धन्यवाद